म्हाका मार्शल आर्ट्स खूब आवडटा पूण आजून पासून म्हाका केन्ना हें स्वर मेळूं ना की हांव खंयचेंय ट्रेण्ड मार्शल आर्ट्स स्टायल्स ऑ सिस्टम बरें तरेन समजून घेवपाचें पूण म्हाका आशा आसा की आनी एक दोन तीन वर्सांनी म्हाका मार्शल आर्ट्स प्रॅक्टीस करूंक मेळटलें